हम अपने जीवन में टेक्नोलॉजी सुविधाएँ ज़्यादा आज के समय में इस्तेमाल करते हैं उससे हमें समय भी कम लगता है और जल्दी होता है जिससे हम दूसरा काम कर सकें जैसे हम मिक्सी का प्रयोग करते हैं पहले के समय में हम सिलबट्टे में पीसते थे तो उसमें हमारी मेहनत भी ज़्यादा लगती थी समय भी लगता था अब हम मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें समय कम लगता है और जल्दी काम होता है कपड़े हम पहले हाथ से भिगोकर होते थे तो उसमें हमें घंटों लगते थे अब आज के समय में जो टेक्नोलॉजी की सुविधाएँ हो गई हैं तो उससे जल्दी से बस हमको कपड़े डालना है और उसमें बस बटन चालू कर देना है तो जो चार घंटे का टाइम लगता था वो आजकल आधा घंटे में हो जाता है तो ऐसे करके हमें बहुत सुविधाएँ मिलती हैं हम पहले बाल धोते थे तो हमको बहुत टाइम लगता था हमको धूप में बैठना पड़ता था उनको सुखाना पड़ता था आजकल मशीन आ गई हैं तो बस हमको बटन चालू करना है उससे बोल हम जल्दी से सुखा लेते हैं ऐसे हमको मतलब बहुत सी सुविधाएँ जल्दी से इन टेक्नोलॉजी के कारण होने लगी हैं